कोनो भी मौसममे जँ कीटनाशक कीड़ासभ फसलकेँ नुकसान पहुँचबैत छै तऽ ओहिमे जे छै से हमरासभके किसानक बहुत क्षति होइत छै बहुत हानि पहुँचैत छै कीड़ा तऽ देखैत छियै जेना एकटा हमसभ छोटमे देखैत रहियै जे सब्जीसभ लगाबथिन तऽ ओहिमे एकटा हराशङ्ख कहै जे मतलब एकटा रहैत छै शङ्ख टाइपक तऽ ओकरा हमसभ नमक लऽ जइयै नीमक आ हुनक ओ गोल कऽ ओहि जतय रहैत छलैए ततय गोलके ओकरा नमक छीट दियै तऽ ओहिसँ बाहर नहि निकलै तऽ तहिना जे छै से कीड़ा जतेक भी कोनो फसल छै तकरा ओ ततेक क्षति पहुँचबैत छै जे फूले चुसि गेल मतलब ओकर जे छै से कोनो विकासक जे अथी छै जड़िएसँ ओकरा काटि देलक पत्तेसभ काटि दैत छै जाहिसँ फसलमे बहुत क्षति पहुँचैत छै आ किसानके सेहो जे छै से घाटा लगैत छै तैँ कीड़ासँ हमसभ कीटनाशक दबाइ सेहो प्रयोग करैत छी जाहिसँ ओकर फूलक विकास सेहो होय आ कीड़ा के नाश जे छै से सेहो भऽ पबय ताहि तरहेँ हमसभ जे छै से आब तऽ देखैत छियै जे एखुनका समयमे आधुनिक समयमे एहन एहन मशीनसभ आबि गेलैए दबाइ छिड़कैवला सभ जाहिसँ फूलसभके बचत होय कीड़ासभ जे छै से मरि जाय ताहि तरहक दबाइसभ छिड़काव कयल जाइत छै